میں نے کچھ ہی دن پہلے ایک پروڈکٹ خریدا تھا جس میں میں نے ایک فون خریدا تھا جو کہ میں نے بیس ہزار کا لیا تھا اور میں نے وہ فون اس لیے لیا تھا کیونکہ اس کا کیمرہ اچھا ہے اور اوور آل وہ اس کا بیک اپ پلان اس میں کتنا اسپیس ہے وہ سب دیکھ کے خریدا تھا پر اب کچھ ہی دن پہلے جتنی جب سے میں نے فون لیا ہے یہ تو یہ فون اب مجھے بہت ہینگ کرنے لگا ہے اور اس میں مجھے بار بار میسیجز آتے ہیں کہ آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے اور میں اپڈیٹ کرتی ہوں تو یہ اپڈیٹ نہیں ہوتا ہے اور اس میں اسپیس بھی بالکل نہیں ہیں میری جو بھی ڈاٹا وغیرہ فائلس ہیں اور فوٹوز ہیں وہ اس میں آ نہیں پاتی ہیں اور مجھے بہت ہی پرابلم ہو رہی ہے اس سے کیونکہ مجھے اگر امپورٹنٹ کام آتا ہے کہ مجھے فائل سیو کرنی ہے یا کچھ کسی کی ویڈیو یا فوٹو بنانی ہے تو میں وہ نہیں کر پاتی ہوں اور اس میں بیک اپ پلان بھی بہت بیکار ہے